असांजे भारत देश जो हवा पाणी जामु सुठो आहे असांजे देश में टे मुंदियूं पवंदियूं आहिनि चार महिना थधि पवंदी आहे चार महिना गर्मी पवंदी आहे ऐं चार महिना बरसाति पवंदी आहे असांजे हिते इहे महिना पहिले सां ई हूंदा आहिनि की इहे चार महिना गर्मीअ जा हूंदा इहे चार महिना थधि जा हूंदा त इहे चार महिना बारिश जा हूंदा त असे असां उन जे हिसाब सां पंहिंजे मौसम जी तियारी धीरे धीरे पाण ई पहिले करे वठंदा आहियूं जीअं बारिश जे मौसम में असां रेनकोर्ट थी वियो छत्री थी वई ऐं पंहिंजे घरनि जी छत जी मरमत पहिले ई कराए वठंदा आहियूं ईअं ई थधि में असां स्वेटर थी वियो कंबल थी विया रजायूं थी वयूं हे थधि अचण खां पहिले ई कढी रखंदा आहियूं ईअं ई असां गर्मीअ में कॉटन जा लटा क्रीम कुझु पाउडर जेके असांखे गर्मीअ में कमु ईंदा उहे असां पहिले ई घुराए रखंदा आहियूं पर असांजे देश में कुझु अलॻि अलॻि राज्य में मौसम पूरो ईअं हूंदो आहे की उते उन समय उन मौसम जो जेको पधवारु हूंदो आहे वधीक पवंदो आहे जीअं की दिल्लीअ में थधि जामु पवंदी आहे अहिड़ी की हुते थधि जे समय ॿारनि जा इस्कूल हुजनि वॾी वॾी कंपनियुनि जा ऑफ़िस हुजनि उहे कुझु समय लाइ बंदि करिणा पवंदा आहिनि ईअं ई महाराष्ट्रा में बारिश जामु पवंदी आहे एॾी पवंदी आहे की हुते बि कुझु समय लाइ ॿारनि जा इस्कूल ते वॾे वॾे कंपनियुनि जा ऑफ़िस बंदि करिणा पवंदा आहिनि हुंअं ई जीअं की गुजरात में गर्मी खोड़ पवंदी आहे कॾहिं कॾहिं त हीअं हूंदो आहे की गर्मीअ समय उते बि ॿारनि जा इस्कूल ते ऑफ़िस बंदि करिणा पवंदा आहिनि पर वरी बि असांजे भारत देश जो जेको तापमान हूंदो आहे उहो सही हूंदो आहे असां कॾहिं विया त कान आहियूं पर असां ॿुधो आहे की जेके ॿिए देश आहिनि उन्हनि जे हुते त हीअं हूंदो आहे की कॾहिं बि बारिश अची वेंदी आहे कॾहि बि थधि कॾहिं बि गर्मी ऐं काफ़ी काफ़ी जॻहि ते ईअं हूंदो आहे की थधि आहे त अठ ई महिना थधि आहे गर्मी आहे त गर्मी वञण जो नालो नथी खणे पई उन हिसाब सां असांजे भारत देश जो जेको हवा पाणी आहे उहो वरी बि ॾाढो सुठो आहे